हमरासभके मिथिलामे हमरासभके पण्डीजी बड़ बूझैत छथिन तऽ जाइत छथिन ओसभ देश विदेश तब अपन बुझ बु पढ़बैत लिखबैत छथिन बुझबैत छथिन पूजापाठ करैत छथिन आओर मिथिलामे जे भए अयलै हन से ओनाहिते पण्डिजी छथिन गाम घरमे जे जेना होइत छनि से पूजापाठ करैत छथिन आओर जे चलि जाइत छथिन देश विदेश तऽ बहुत बढ़िआँसँ ओतय पूजापाठ करैत छथिन करवाबैत छथिन एहि मिथिलामे हमरासभकेँ जे पण्डीजी छथिन एहन हमरासभके मिथिलामे एहन छथिन जे कुशल पण्डीजी छथिन से बहुत नीकसँ पुजबैत छथिन आओर जाइत छथिन ततय कमाइत धमाइत बढ़िआँ जँका करैत छलखिन आओर पण्डीजी छथिन तऽ अपन जे होइत छनि से देश विदेशमे जा कऽ बढ़िआँ कमाइत छथिन पुजबैत छथिन पूजापाठ कराबैत छथिन अपनो करैत छथि कराबैत छथि सभकेँ अपन हुनका पासमे छनि ओतेक पाण्डीजीकेँ करयके पण्डिताइ तऽ अपन करैत छथि समय अपन ओनाहिते देशे विदेशे जा कऽ ओसभ बहुत किछु करैत छथिन आओर मिथिलामे हमरासभके ओनाहिते छथिन पण्डीजी तऽ ओनाहिते पुजबैत छथिन देश विदेश जाइत छथिन पुजबैत छथिन पूजापाठमे अपन लागल छथि करैत छथि करवाबैत छथि आओर अपना सौँसे घूमैत छथिन सौँसे करवाबैत छथिन पूजापाठ पूजापाठके तऽ कोनो कखनहु फुरसत नहि रहैत छथिन तऽ अपन सौँसे अपन करैत छथि देश विदेश जा कऽ जतय जे हिनका होइत छनि से मिथिलाके जे छियै से अपन सभदिन पूजापाठ कयलक करेलथि आओर अपन गामोमे करेलथि मिथिलोमे जा कऽ विदेशो विदेशमे करेलथि अपन हुनका तऽ पण्डिताइ छथिन तऽ ओ अपन करैत छथिन आ कराबैत छथिन घुमि फिरि कऽ अपन सौँसे जे होइत छनि से करैत छथि आओर कराबैत छथि अपने